थांनाय बोसोरनि आबाद मावनायनिफ्राय देग्लायनि आबादा जोंना साबसिन जादों मानोना होनबा थांनाय बोसोदनि आबादाव जों ताका फैसा गैयैखायो बारा खस्थ' खालायनो हायाखै बेखायनो देग्लायनि आबादा थांनाय बोसोरनिफ्राय साबसिन मानो जादों होनबा देग्लायनि आबादाव जोङो खस्थ' खालायदों ताका फैसा गारदों जेरै जोङो फाथो फाथो खुयैनाय समाव जोङो न'वाव मोसौ गैया मोसौ गैयैनि थाखाय जों टेक्टार लागायदों टेक्टारखौ हा मोनजाये मोजाङै जों लागायदों आरो बिनि उनाव जों फाथोखौ एसे गेसेङैनो बेगरखौ खुयैदों आरो बे बेगरा खुयैखांनायनि उनाव जेला फिफाङा रजयो एसे गोजौ गोजौ जायो अब्ला जोङो बेहाय थानाय हाग्रा गांसो बायदिसिनाखौ जों फुदों फुनानै गारदों आर बेजों लोगोसे फाथोआ एसे गुबुं गेसें जाखादों मोजाङानो जादों जोंना आरो जायफ्रा गुबुं जादों जों बेखौ एसे फुख्लनानै गारदों खामलाबो होदों जोङो गांसो बायदिसिना फुनायनि थाखाय आरो बेजों लोगोसे देग्लायनि आबादा फाथोआ जोंना मोजां जादों मोजां जानायनि थाखाय जोङो फाथोखौ दानदों दाननानै बेखौ सोमदों सोमनानै बिखौ फाथो सुनायावबो जोंना जोबोद फैसा थादों खामलाफोरखौ बुरजा लानांदों आरो देग्लायनि फाथो आबादा सिगांनि फाथोनि आबादनिफ्राय साबसिन जादों बेखौ खामला लानायावबो जोंना जोबोद फैसा थांखाबाय आरो बेखौ फान्नानैबो जोङो देग्लाय बेसेनखौ गोबां मोनगोन आरो बेजों लोगोसे दैलांनि आबाद माय गायनाय जोंना न'वाव मोसौ गैखाया जायनि थाखाय जोङो टेक्टार होनाङो आबादखौ मावनो थाखाय जोंना देग्लायनि आबादा बुरजा मावदों सेमोननि आबादनिफ्राय आरो बेजों लोगोसे बे आबादखौ मावनो जोंना टेक्टार होनांदों बे टेक्टार होनायावबो जोंना फैसाया बुरजा थांदों आरो बेजोंनो लोगोसे आबाद मावनायाव आलि खोनाय आलि दाननाय खामला होदों आरो बेजों लोगोसे खामलाफोदनोबो ओंखाम ओंख्रि ना बेदर साहा फानि जाहोनांदों लोंहोनांदों जोंना खरस थांदों आरो बेजोंनो लोगोसे माय गानाय समाव खोथिया खुयैनायखौबो जोङो मालायनो खामलासो होनांदों आरो खोथिया फुनायखौबो जोङो खामलासो लादों मानोना होनबा आबाद बुरजा मावनाया हारसिङैनो मावनो हाया आरो दानि जुगाव रावबो हारसिं मावखाया एसेबाबो बुरजाबाबो बयबो खामला लानानै थाम थिमनो थाबैनो फोजोब खायो बिनि थाखायबो जोंना आबाद बुरजा मावनायनि थाखाय जोङो खामलाखौ एसे बुरजायैनो लानाय जोंहा खामलाया माबा एगार' जनमोन टटेल गायनाय फुनाय जोङो खरसाबो जोबोद थांदों आरो जोंनि बे जायगायाव खामलाखौ लायोबा जोङो खामलाफोरनो फुङाव नायै बेदरै ओंखाम ओंख्रि संना जाहोनांगौ बेखौबो जों खरस खालायनानै ताखा गारनांगौ बिनि उनाव जेला खोथिया फुनो थाङो नयथा दसथासेयाव साहा मेथाइ होनांगौ आरो दैबो जगायनानै होनांगौ बिजोंनो लोगोसे जेला बेलासिनि टिन्टा चारिथा जायो अब्लाबो साहा मेथाइ दै बायदिसिना गय फाथै जोङो खामलाफोरनो बायनानै जाहोनांगौ लोंहोनांगौ जाथे बिसोरो जानानै गावनि देहाखौ थाजिम मोननानै दुब्लि बारियाव बिसोर गोसो होनानै खामानिफोरखौ मोजाङै मावनो हानाय बायदि बिसोरखौ जोथोन लानांगौ आरो बिजोंनो लोगोसे जोङो मावदों सिबिं सिबिङाबो देग्लाय जोंना मोजाङानो जादों जोबोद मोजां फिथाइखौ एसे मोजाङैनो मोनगोन बायदि मोनदों बे फिथाइखौ जोङो मोजाङै मोनोबा बेखौ माखासे फानगोन आरो माखासे जोङो न'वाव जानो दोनगोन आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा खुबैबावदों बेसर आबाद जाय बेसरखौ जों फान्नानै दाम मोन्नाय बायदि आबादारिया जेब्लायबो आबाद मावबा बांसिनानो फानखायोखा मायफोरखौ जोङो न'वाव जानो दोनो बेसर सिबिं फाथोफोरखौ दिरुं बरननानै जों फानो जायनि थाखाय जों बे ताखा फैसाजों नखर खुंनो हानो नखरनि नांगौखौ जों फुरायनो हायो बायदिसिनायाव दाहार बाखि थाबा जों होनो हायो अनेक खामानियाव आबाव आवगायो फिसा फोरोंनाय लोमजानाय साजानाय जानाय लोंनाय अनेक खामानियाव बे ताका फैसाया जोंनो हेफाजाब होयो जेरै जिब जुनाद फिनायाव जोंहा जिब जुनादनो मुलि नांगौ जाहोनो लोंहोनो बिसिनो आदार बायनो फैसा नांगौ बेफोरखौ जों बे बायदि आबाद मावनाय जोङो बिफोरखौ गासैबो फुरायजोबनो हायो जायनि थाखाय जों बे आबादफोरखौ मावनो मोजां मोनो आरो जों आबाद मावग्रा मानसिखा आरो जों जेब्लायबो आबादखौनो मावगोन